بھارت کے مشہور سائنسدانوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آتمارام آسوتوش مکھرجی جگدیش چندر بوس رمیش چندر دت ستیندر ناتھ بوس ہیں اے پی جی عبدالکلام یہ بہت مشہور سائنسدان ہیں میں چاہتا ہوں کہ اے پی جی عبد الکلام پر تھوڑا سا بات کی جائے کیونکہ میں ان سے بہت متاثر ہوں اور یہ بہت میرے دل کے قریب ہیں ان کا پورا نام جو ہے وہ ابوبکر زین العابدین عبدالکلام پورا نام ہے ان کا اور ایک بہت غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے تمل ناڈو میں پیدا ہوئے انیس سو اکتس اکتیس میں اور دو ہزار پندرہ میں ان کا انتقال ہوا ان کا گھرانہ جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اپنی کشتی جو ہے ماہی گیروں کو کرایہ پر دیتے تھے اور یہ جو ہے انہوں نے شروع میں اخبار وغیرہ بیچے اور اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی پڑھائی کی پھر انہوں نے مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے خلائی سائنس میں ایک طرح سے گریجویشن کیا اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے انہوں نے جو دفاعی ہمارا جو تحقیقاتی ادارہ ہے اس کو پھر جوائن کیا جہاں یہ ہندوستان کے پہلے سیٹلائٹ طیارے پر کام کرنے پر مامور ہوئے اس ٹیم میں شامل ہوئے اس کے بعد جو ہے اس سیارے کی لانچنگ میں ان کی خدمات ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے پروڈکٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر انہوں نے پہلے سیٹلائٹ جہاز اسلوا کی لانچنگ میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا ان کو جو ہے میزائل مین بھی کہا جاتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ انہیں بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا سیاست میں بھی ان کا ایک اہم رول ہے ہمارے صدر رہے دو بار یہ دو ٹرم صدر رہے دو ہزار سات تھا غالباً تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو تعلیمی سفر جو ہے وہ بہت کم یہ کہ ان کے پاس حالات ان کے بہت خراب تھے بہت پیسے والی فیملی سے نہیں بلانگ کرتے ہیں غریب فیملی سے انہوں نے بہت محنت کی بہت اسٹرگل کیا اور اس کے بعد اتنے اعلیٰ مطلب جو ہے اس پر پہنچے تو ہمیں ان کی زندگی سے ایک تأثر ملتا ہے کہ کم وسائل میں بھی اگر ہم محنت کریں تو کچھ بھی بن سکتے ہیں اور کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں